हलो मैडम कैसे हैं हम लोग भी ठीक हैं हम लोग को इंदिरा इंदिरा आवास नहीं मिलता है रासन कार्ड नहीं मिलता है तब यह तो

कब तक करवाइएगा तो जल्दी ही करवाइएगा काहे कि हम लोग को नहीं मिलता है रासन भी नहीं मिलता है नहीं नहीं करवाते हैं ऊ लोग अच्छा बोलेंगे वो लोग सुनते ही नहीं हैं

ठीक ठीक है बोलेंगे उनको लेकिन हम उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि जे अभी आता ही नहीं है काम बंद है अच्छा ठीक है बोलेंगे आप भी कोशिश करिएगा नल जल का योजना है सही है उसका लग

हाँ शौचालय सबको नहीं मिला है किसी किसी को मिला है नहीं मिला है यहाँ यही प्रॉब्लम है इंदिरा आवास का भी सबको नहीं मिला है किसी किसी को मिला है नहीं टाइम पर कहाँ आता है टाइम से नहीं आता टैम से नहीं आता है पानी ठीक है ठीक है